आमच्या भुरगेपणार म्हजी श्यामाय केसलीय फाटीचे दूख जाली जाल्यार ती रोखडेची साल म्हूण हाडटाली दोंगरा सांग आनी सुकयन दवरताली आनी ती केन्नाय दूख जाली जाल्यार ती धाडायताली तेचो बरो कोडो करताली आनी फाटीर घालताली म्हणून उदकाचो कडो मागीर तशेंच थोडी तर हात चोळून दुखना जाल्यार मिठाचो उदकाचो शेक मारताली तितून सालामार घालताली त्या उदकान आनी बरो शेक मारून तीन दीस देखून असो शेक मारून मारून ते वऱ्याक पडटाले दुसरें म्हणटाय तें चोड दूख तर आसा जाल्यार सोलां जिरें मीठ आनी सालामार घालून पेस्ट कोत्ताली फातरीर वांटून आनी तें लाव फाटीक आनी वयल्यान कापूसान धांपताली अशें पेस्ट करून करून तीन ते चार दीस तेलावप आनी ते बऱ्याक पडटाले तसोच म्हजो पायचो भाव म्हजो तितीव ताका गूण आसप लोक गांवचो लोक केन्ना आपले फाटी दुखले जाल्यार तेजे बोगळे येताले आनी ते कोडे खोबऱ्याचे तेल घेवन रगडो कोरताले चडशे फाटीन येयले जाल्यार बेणान येयले फाटीन येयले जाल्यार तो एक पांच धा मिनटां मसाज रोगडोप करून करून आपलो पांयो लोक म्हणटाले ताच्या पांयान हे रोगोडपाचें गूण आसा सो हातीन रगडोप कोरून कोरून तो आपले निमाण्यो वखदार पांयान रगडो कोत्तालो आनी जायते लोकांक ते तीन ते चार दिसांनी रगडो बशेंच करून करून तें बऱ्याक पडटालें आतां चडशीं जाणटीं जी आपली भेणाक त्रास जाताय ती चांप्याचो दीख आमगेर घरा फुडल्यान जो चांपो आसा त्या चांप्याचो दीख काणताय आनी तेजें पाप कोत्ताय तेंय फायद्याक पडटा जायते जाणां आनी निमाणें म्हणटाय तें सांसवाचें तेल आनी निलगिरी तेल एकठांय करून लोक आपल्यो फाटीक काडटाय जाणटी म्हणटाली हे काडीत जाल्यार फायद्याक पडटा कसलीय भेणाची दूख आसत जाल्यार ती पयस जाता अशी जायती गांवठी व्हंक आसाय पूण आतां ती उजार कोरनाय चोडशे फरमासीनच्यान हाडटाय आनी पेकोवणी घेताय पूण हीं गांवठी जीं वखदां आसाय तीं स्लो वयताय तीं मातशी पेकोवणी तांकां स्लो मेळटा पूण एकदम बरी पिकोवणी जाता